सरकार को खेलों पर थोड़ा ध्यान देना खेलों के बढ़ाव पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए हमारे यहाँ हमारे भारत में जैसे क्रिकेट को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है बाकी खेलों पर इतना ध्यान सरकार ध्यान नहीं देती है तो इसी वजह से लोग भी इसमें रुचि कम दिखाते हैं कई लोगों को तो पता भी नहीं है यह खेल रहते भी हैं जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मलखम है तो कई लोग तो उसको जानते भी नहीं हैं तो इसलिए क्रिकेट को छोड़ कर हमें दूसरे खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि उससे शारीरिक रूप से मजबूत रहते हैं लोग क्रिकेट में क्या है इतना शारीरिक रूप से मजबूत नहीं मजबूती नहीं चाहिए बाकी खेलों में क्या है लगातार हमारे शरीर की एक्सरसाइज़ होती रहती है इसलिए हमें स्कूली स्तर पर सभी बच्चों को यह खेल हैं इनके बारे में जागरुक करना चाहिए और इनके लिए समय भी देना चाहिए इसके लिए हमें खेलों के अध्यापक भी अपॉइन्ट करने चाहिए